मध्य प्रदेश में सबसे मुख्य शिक्षा प्रदान करने वाला मेरी नजर में जहाँ से मैंने कोर्स किया है वो है आर जी टी यूनिवर्सिटी राजीव गाँधी प्रदीप विश्वविद्यालय भोपाल और एक और की बात की जाए विक्रम यूनिवर्सिटी तो ये दो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जिससे बहुत सारे कोर्सेज किए जाते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी में तो ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे ए टू ज़ेड कोर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं जिस भी सेक्टर का बच्चा है मैथ्स का बायो का सा साइंस का आर्ट्स का हर प्रकार की पास्ट बैचलर और मास्टर डिग्री अवेलेबल है विक्रम यूनिवर्सिटी में और आर जी पी वी में मैक्सिमम इंजीनियरिंग कराई जाती है इंजीनियरिंग हर फील्ड में कराई जाती है यह भोपाल में है मध्य प्रदेश भोपाल में और इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं बी टेक है एम टेक है और बी सिमिलर बी टेक और ये सब भी सारी उसमें स्ट्रीम्स में अवेलेबल है और सभी स्ट्रीम्स में इंजीनियरिंग अवेलेबल है जिसको भी जिसमें करना है उसमें वहाँ से एडमिशन लेकर चार साल का कोर्स रहता है और हम ये कर सकते हैं और ये दोनों बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ से डिग्री लेने के बाद में प्लेसमेंट चांसेज़ भी बहुत रहते हैं और अच्छे से बच्चा अपना ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से कर सकता है